सोलोंदों आरो दानि जुगावहाय जों मेरला खामानि खालामनो हायो लायक इउतुबाव नायनानै सोलोंनाय मानाय गासैखौबो जों सोलोंनो हायो दाथ' आजि खालि रेस्त्रन बेफोर बायदि दंजोबो बेवहायबो जों थांनानै जानो हायो नायनो हायो सोलोंनो हायो गासैखौबो गावबा गावनो खालामनानै खालायनो हायो